वीज ही आमी खूबच कारणा खातीर वापरतात वीज ही आमच्या जिवनात खूबच उपयोगी म्हणपाक हरकत ना कितें काय म्हणल्यार वीजे शिवाय आमचे पान सुद्दां हालना आनीक आता वीज गरजेची कित्याक म्हणपाचे कारण हे एक आसा की केन्नाय जरी आमचे गॅस सोंपता तेन्ना आमी कितें करतात की जे इंडक्शन म्हणटात तें वीजेचेर चालू आसता आनी तें आमी वापरून आमी आमचे जेवण रांदपाक शकतात ते जाले की ना अशे विजेचेर चलपाचे वस्तू खूबच आसा खूबच म्हण म्हणजे खूबच आसा आनीक एक अत्यंत गरजेची ही शेतवडीत वापरतात ती म्हणल्यार मोटर आता तो मोटर कितें करतात की शेताक आनी हेर जाग्यारूंय आमी वापरतात पूण ते तो जेन्ना आमी वापरतात तेन्ना आमचे काम आनीकय खूब सोंपे जाता तेजेर उदकाचो जो प्रेशर आसा तो वाडटा आनीक तो मोटर लायले की आमकां आमचे आमचे जे उदक आसा तें सगल्या जाग्यार आमी पावोवपाक शकतात